आङो बे जिउआव बेसेन गोसा हाबा मावलांनायजों लोगोसे गावखौ हमथानानै सोलिनायखौ बेसेन गोनांसिन होननानै सानो मानो होननानै बुङोब्ला जिउआव गोबां मोजां हाबाफोर मावलांनानै जुदि गावखौ हमथानो हायोब्ला जिउआव आङो माबा नङा माबा मोनसे हाबा एबा मुलाम्फा गोनां खामानि मावनानै गालांनो हायोब्ला इयुन जिउआव आङो गावखौनो माबा मोनसे मावनो हानायनि गुन दं होननानै साननो हागोन जुदि जिउआव जेबो मुलाम्फा एबा बेसेन गोनां हाबा मावनानै गालांनो हायाब्ला जिउआव गोबां खहा जागोन बिनिखायनो गावनि जिउखौ फारफ्रोमबो खैफोद खैदांनिफ्राय गावखौ हमथानानै सोलिनायजों लोगोसे गोबां बेसेनगोनां एबा थांखिगोनां हाबाफारिफोरखौ मावलांनानै जिउखौ बेसेन गोनांसिन खालामनो हायो बिनिखायनो आङो बे जिउआव बेसेनगोनां हाबा मावनाय आरो गावखौ हमथानानै लाखिनायखौनो बेसेन गोनांसिन होननानै सानो लोगोसे गावनि न'खर जिउखौ दालांनायावबो मोजाङै मोजां लामा हान्थिलांनो हानाय बायदि मोजां हाबा हुखा मावनायखौनो आं बेसेन गोनांसिन होननानै सानो